असां जंहिं शहर में रही रहिया आहियूं हुन में हिकु यादगारि माण्हू हुओ जंहिंजो नालो हो हेमू कालाणी हुन जो असांजे इण्डिया जे आज़ादीअ में ॾाढो वॾो रोल हुयो जंहिं असां जी आज़ादी लड़ाईअ में लड़ाई में भाॻु वरतो हू अहिड़ो इंसान हो कि हर हिकु इंसान जे भले लाइ लड़ंदो हुयो ऐं सभिनि लाइ सुठो कुझु न कुझु कमु कंदो रहिंदो हुयो हिन करे हुनिन जो नलो अॼु बि असां जे एरिया में असां जे शहर में आहे ऐं असां जे शहर में हिकु ॾाढो पुराणो घटि में घटि अठ सौ साल पुराणो मन्दिर आहे शिव जो को मंञो वेंदो आहे कि अॼु बि उहो सुठी कंडीशन में पियो आहे ऐं हुते भोले बाबा वास करनि तंहिं करे हुते हुनिजी ॾाढी मान्यता आहे हुन खे पाण्डवनि जे टाइम में चवंदा आहिनि ठाहियो वयो आ ऐं हुनिन खे पाण्डुवनि ई ठाहियो हुयो ऐं हिन करे असां जी ओ उल्लासनगर जी शान आहे प्लीज़ अची करे कॾहिं बि ॾिसंदा थैंक यू